ठीक छै पेट्रोलके दाम जे छै से अहाँके बहुत तरहसँ अधिक दाम बढ़ि रहल यऽ अइ दुआरे बाइकिंग करैतके समयमे लोक आवश्यकताके अनुकूल जे छै से बाइकपर सवार करबाक चाही ओ बर विशेष रूपसँ घुमबाक फिरबाक नहि चाही अइसँ पर्यावरणपर असर पड़ै छै लेकिन मने अहाँके विशेष रूपसँ दूर दूरके यात्रा जेना करै छियै हमरा अहाँके बस ट्रेन यदि छुटि जाइ छै तऽ हमरा अहाँके म मोटरसाइकिलके माध्यमसँ पेट्रोलके यूज करै छियै आओर अइपर किछु ने किछु आब जेना बेफालतूके हम अहाँ जेना घुमै छियै ओ नहि घुमबाक चाही अइसँ पर्यावरण सभपर अधिक रूपसँ मने हानिकारक पहुँचै छै आओर उचित समयपर जेना जे चढ़ै छी मोटरसाइकिलपर चढ़ै छी अपन तऽ ओ अहाँके उचित रूपसँ तऽ पेट्रोलपर की करबै यूज तऽ करबाके चाही आओर अनतऽ बेफालतू जेना घुमै छियै कोइ लफरा लुच्चा छै से भरि दिन घुमैत रहैए गार्जियनके पैसाके बुरबैत रहै छै ओ सभ नहि करबाक चाही अइ सभपर पर्यावरणपर अत अत्यधिक रूपसँ अहाँके कहै छी मने अथी प्रदूषित होइ छै आओर अहाँके पर्यावरणपर मने हानिकारक पहुँचै छै अइसँ मने विशेष रूपसँ पर्यावरणपर असर कयलापर हमरा अहाँके विशेष रूपसँ क्षति पहुँचै छै अइ दुआरे छै से अहाँके पर्यावरणके ई कारण जे छै से इएहे सभ पेट्रोल इंधन जे छै से अहाँके विशेष रूपसँ मानल जाइ छै अइ दुआरे पेट्रोलके यूज बहुत जहाँसँ अधिकसँ अधिक कम समय तक जे छै से यूज करबाक चाही आओर अपन जे पैदलके साइकिलके यूज करू अपन जाहि तरहसँ पैदलके यूज करू जहाँ तक जड़बै बचबैके ईन्धनके यूज कम करू अइसँ कि हेतै पर्यावरणपर असर कम पड़ै छै आओर हम अहाँ स्वस्थ रहै छी नहि तऽ ई सभ जे विशेष रूपसँ यूज केलापर छै से अहाँके ई मने अने अपन ओ तरहसँ हानिकारक पहुँचै छै तै दुआरे छै जे अहाँके आरामसँ अपन ई विशेष रूपसँ साइकिलेके माध्यमसँ जहाँ तक जे हुए नजदीकसँ नजदीकमे मने साइकिलके माध्यम ई उपयोग करबाक चाही आओर जे छै से पैदलके माध्यमसँ चलबाक चाही अइसँ पेट्रोलके बचेबाक चाही आओर छै से सरकारके तऽ मने दुगुना पेट्रोलके दाम बढ़ि गेल छै अइ दुआरे छै से पेट्रोलके छै से कमसँ कम करैके लेल छै से अहाँके अधिक रूपसँ कम यूज करबाक चाही